हय म्हाका कार्यावळी पळोवपाक आवडटा हांव अनुपमा हो सिरयल पळयतां हो फॅमिली ड्रामा पूण एक बायल मनशेचें जिवीत चित्रायलां म्हुणून म्हाका तो खूब आवडटा ती चड शिकूंक नासता म्हुणून तिचीं भुरगीं तिका अनपड म्हणटात तिचीं फकाणां करतात ती सगळो वेळ रांदचे कुडीन काम करीत दिसता आनी फक्त घर सांबाळटा एक दीस ती आपली खोशी म्हुणून आपले इश्टिणी वांगडा भोंवपाक वयता आनी घरा येवपाक लेट जाता म्हुणू तिचो घोव तिका तापयता तिका घरा भायर घालता तिका आपलें जिवीत जगपाक वेळूत आसना ती फक्त आपलें मन मारून घरच्यांग सांबाळटा भुरग्याचें पळयता एक बायल मनशेचें जिवीत अशेंच काय म्हूण सदांच प्रस्न पडटा